जय झूलेलाल हैलो तव्हां ओला कैब सां कंपनी सां था ॻाल्हायो हा मूंखे न हिकु ॻाल्हि करणी आहे हिकु कंप्लेंट आहे मूंखे मां न ऑडर मतिलबु मतिलबु कैब बुक कई हुई त हुन कैब वारे खे मै मां पंहिंजो सारो विझियो हुओ की मूंखे किते वञिणो आहे बट उहो न मां वठी वियो मूंखे जॾहिं पैसा घुरण जे लाइ हुन चयो मूंखे त जेतिरा हुन में थिया ओला में हुन खां वधीक हुन मूं हुन मूंखे घुरियो छो भई मूंखां छोथो घुरे उहो वधीक हुन मूंखां वधीक वरितो जब की थियनि था चारि सौ हुन वरितो सत सौ सत सौ थिया बि नथा खपनि हीअं तव्हांजे मां माण्हुनि खे माण्हुनि जेके मोकलिया थो तव्हां की हीअं पैसा थो घुरनि वधीक पैसा थो घुरनि इहे इहो त सुठो न माण्हू आहे ॿियों मूंखे त हुन खे हुन जी कंप्लेंट करणी आहे जोकी उहो मूंखे परेशान कयो आहे हुन कि भई हेतिरा पैसा कि जंहिं बि हेतिरा घटि पैसा मथा तॾहिं त मां बुक कई त हुन में चारि सौ पियो अचे हे हू हुन मूंखां सत सौ वरिता छो मां इहे हेॾी परते वियमि बि न हेतरे पासे में हुओ मुंहिंजो मंज़िल और हुन मूंखां हेतिरो पैसो वरितो सत सौ त वधीक थींदा आहिनि चारि सौ तव्हां हीअं कयो हुन खे चयो कि मूंखां न पैसा मूंखे वापसि करे हीअं नथो स मूंखे मूंखे न हुन जे लाइ कंप्लेंट करणी आहे त हुन खे हुन जो घुरायो ऐं पंहिंजे माण्हू खे ऐं हुन खे अॻिया अॻिता हीअं न करे कंहिंखां बि न इहे हेतिरो चारि सौ आहे ऐं सत सौ तो वठे उहा जानबुझखे हुन मूंखां न मूंखे लॻे थो पियो हुन जानबुझ खां मूंखे हेॾी परे रस्ते खां न उहो वठी वियो जिते वधीक किलोमीटर पियो ॾेखारे मूंखे लॻे थो हिन हीअं कयो न घुमाए घुमाए करे घुमाए घुमाए करे चवनि कि हेतिरो हेतिरो तव्हांजो आहयो आहे बिल ऐं तां तव्हां ईं ॾिसो सत सौ ॾियो हेॾो लड़े पियो मूंखां हेॾो लड़े पियो मां छा त चवां मां त ख़ुशिन थिया आहियां हिन